اُترپردیس میں ایسے مرکز فلم اور تھیٹر ہیں جو نئی فلمیں دکھاتے ہیں ہمارے یہاں پر بہت سارے مال ہیں جس کے اندر سنیما ہال ہوتے ہیں اور سنیما ہال میں نئی نئی فلمیں لگائی جاتی ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اُنہیں دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے جس کی رقم تین سو ساڑھے چار سو پانچ سو سے بھی زیادہ ہوتی ہے مووی دو سے تین گھنٹے کی ہوتی ہے اور اگر نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو اُس کی ٹکٹ شروعات میں مہنگی ملتی ہے ہمارے یہاں ایسے بہت سے سنیما ہال ہیں جس میں نئی فلم دکھائی دکھاتے ہیں اور وہاں ہم بیٹھ کر یا لیٹ کر مووی کا مزہ لے سکتے ہیں اجنتا سنیما ہال الہ آباد میں ہے جس کی جس میں مووی لگتی ہے اِس اِسے اِس کے ٹکٹ کے لیے بکنگ آن لائن بھی کر سکتے ہیں